इहो ज़मानो एॾो फास्ट थि वियो आहे त मार्केट में काई बि नयूं शयूं अचे थी त असांखे मिंट में ख़बरु पए थी ऐं पुराने ज़माने में काई बि नईं शइ मार्केट में अचे त हुन जो इश्तिहार जॾहिं उहा अख़बार में विझनि असां ते अचे अचे त असांखे जाम लेट हुन ख़बरु पए थी पर इहो समय एॾो फास्ट थी वियो आहे मिंट में काई बि नईं शयूं अचे और असांखे ख़बरु पए थी कल्ह जी ई ॻाल्हि आहे मूंखे मामाअर्थ जी हिकु इश्तिहार एॾो वणियो त मां हिकु लिपस्टिक पंहिंजे लाइ ऑर्डर कई अॼु ऑर्डर कई कल्ह ई मोटे अची वई इहो एॾो फास्ट थी वियो आहे अगरि पुराणे ज़माने जी असां ॻाल्हि कयूं जडे असांखे उहा ए इश्तिहार ख़बरु पए असां ऑर्डर कयूं एॾो टाइम लॻी पवंदो आहे पर इहो एॾो फास्ट थी वियो आहे ॿ ॿ मिंट में हर नईं शइ जी ख़बरु पवंदो आहे